شاہجہاں پور میں سب سے بڑا چیلنچ ماحولیاتی ہے یہاں سیور لائن پڑ رہی ہے جس کی وجہ سے یہاں کی سڑکوں پر کام چل رہا ہے اس لیے دھول بہت اڑتی جس کی وجہ سے یہاں بہت زیادہ ماحول پر اثر پڑتا ہے اور یہاں پانی کا بھی بہت مسئلہ ہے یہاں اچھا پانی نہیں مل پاتا ہے جس کے لیے اب یہاں لوگ سمرسیبل لگوا رہے ہیں اور یہاں نگرنگم صفائی ستھرائی میں دھیان دے رہی ہے جس کی وجہ سے یہاں گندگی اب کم ہونے لگی ہے اور کوڑے دان بھی جگہ جگہ رکھے جا رہے ہیں